मां सुबुह जो हितो मन में ठाने हलंदो आहियां मूंखे अॼु ॿ किलोमीटर हलिणो आहे ॿ किलोमीटर वञण ॿ किलोमीटर अचनि चारि किलोमीटर सुबुह जो हलणु खपे हेतिरो हिन सां असांखे ताक़तु मिलंदी आहे असांखे मुंहिंजे पहिरीं ॻोडनि में सूर हुयो हाणे ॻोडनि में सूर न थींदो आहे भजदो आहियां त ॾु ॾुक लॻाईंदो आहियां त ॻोडनि में सूर न थींदो आहे हाणे इन करे शरीर बिल्कुलु तंदुरुस्तु रहंदो आहे मां त पंहिंजी ज़ाल खे बि चवंदो आहियां सुबुह हलंदी कर शुगर अथस हुनखे मां चवंदो आहियां हल साण पंधि हल त कलो बिट गए तू थोरो हल पर हलंदी न आहे उनखे अठे वजे साढ़ी खां पहिरीं उथिणो न आहे मां त सुबुह छह वजे उथी करे हली वेंदो आहियां ऐं मुंहिंजा जेका ॿ टे आहिनि मनपसंदीदा भजण वारा जीअं पी टी उषा थी मिलखा सिंह थियो मां चवंदो आहियां उन्हनि वांगुर भजा पर हो त भाई खिलाड़ी आहिनि उन्हनि खे त धंधो आहे असांजो धंधो न आहे असांखे वरी सुबुह जो वापिसि अची धंधे ते बि हलिणो आहे रोजी रोटी बि कमाइणी आहे पर भजण ॾाढो सुठो आहे सिहतु लाइ सभु सभु खे सभु खे हीअ मां ॾींदुमि के सभु सुबुह सुबुह दौड़ ज़रूर लॻायो हा अधि कलाकु किलोमी हिकु किलोमीटर अधि किलोमीटर अधि कलाकु लॻाइण ही खपे ज़रूर पंहिंजे शरीर वास्ते